डोगरी भाशा इक बड़ी अच्छी भाशा डोगरी सारे समझी लैंदे कन्नै डोगरी बोलना बी बड़ी आसानी होंदी डोगरी अस बोलने बी हैन लिखने बी हैन पढ़ने बी हैन अजकल डोगरी च किन्ने ज्यादा गीत आवा दे भजन आवा दे डोगरी इक मिट्ठी गेदी भाशा डोगरी हर कोई बोलदा डोगरी ते ज्यादातर जम्मू बिच बोलदे रामनगर आह्ली साईड दे सारे गै डोगरी बोलदे डोगरी बहोत अच्छी भाशा डोगरी तुस किश बी समझी सकने आं बड़ी जल्दी कन्नै ते डोगरी ई तुसें ई होर केह् सनांऽ डोगरी बड़ी ज्यादा गै अच्छी ऐ डोगरी सारे गै बोलदे डोगरी साढ़े ने साढ़े घरैआह्ले बी बोलदे